آرٹ ورک کے ایک ٹکڑے کو پینٹ کرنے میں لگنے والا وقت مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے جیسے کہ آرٹ ورک کا سائز ڈیزائن کی پیچیدگی استعمال ہونے والے مواد اور پیٹنگ پینٹنگ کی تکنیک کم سے کم وقت اگر آرٹ ورک چھوٹا ہو اور ڈیزائن نسبتاً سادہ ہو جیسا کہ ایک مختصر اسکیچ یا ایک آسان مجرد پینٹنگ تو یہ چند گھنٹوں یا ایک دن میں مکمل ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ تفصیلی اور بڑے سائز کے آرٹ ورک جیسے پورٹریٹ لینڈ اسکیپ یا انتہائی تفصیلی مجرد پینٹنگ میں کئی دن ہفتے یا حتیٰ کہ مہینے لگ سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ پرتوں میں کام کر رہے ہوں یا تیل کے رنگوں کا استعمال کر رہے ہوں جنہیں خشک ہونے میں وقت لگتا ہے تو یہ عمل کافی طویل ہو سکتا ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹے کینونس مجرد پینٹنگ تین سے چھ گھنٹے ایک پیچیدہ پورٹریٹ دو سے چار ہفتے ایک بڑی دیوار پر مرلر پینٹنگ ایک سے دو ماہ یا اس سے زیادہ آرٹ ورک کے وقت کا انحصار بہت سے دوسرے عناصر پر بھی ہوتا ہے جو آپ کی تخلیقی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں انفرادیت اگر آپ کچھ نیا یا تجرباتی بنا رہے ہیں تو اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ آپ نئے طریقے آزما رہے ہوتے ہیں یا نیا انوکھا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں ریفرینس اور تحقیق تحقیق اگر آپ کی پینٹنگ کسی خاص موضوع پر مبنی ہے تو آپ کو پہلے موضوع پر تحقیق کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یہ تحقیق وقت لے سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ تاریخی یا ثقافتی حوالہ جات کا استعمال کر رہے ہوں ریفرینس امیجز اگر آپ تصویری حوالہ جات استعمال کر رہے ہیں تو صحیح تصاویر تلاش کرنا اور انہیں اپنی تخلیق کے مطابق ڈھالنا بھی وقت کا متقاضی ہو سکتا ہے ٹولز اور تکنیک مواد کا انتخاب جس مواد کا آپ انتخاب کرتے ہیں جیسے کہ تیل کے رنگ ایکرلیک پانی کے رنگ یا چارکول ان سب میں مختلف خشک ہونے کا وقت اور تکنیک درکار ہوتے ہیں جو آپ کے آرٹ ورک کو مکمل کرنے کے وقت کو متاثر کر سکتی ہے فنکار کی مہارت مہارت کی سطح ایک ماہر فنکار جو کئی سالوں کا تجربہ رکھتا ہے وہ آرٹ ورک تیزی سے مکمل کر سکتا ہے جو ایک نو آموز فنکار کے لیے زیادہ وقت لے سکتا ہے مہارت کے ساتھ ساتھ پریکٹس اور تسلسل بھی پینٹنگ کی تکمیل کے وقت کو متاثر کرتے ہیں یہ تمام عوامل مل کر آپ کی آرٹ ورک کی تخلیق کے وقت کو مختلف بنا سکتے ہیں کچھ پینٹنگز آپ کو غیر متوقع طور پر کم وقت میں مکمل لگ سکتی ہیں جبکہ دوسری زیادہ محنت اور وقت طلب ہو سکتی ہے